छै जे बड़का लोकके खेत रहैत छै ओकरा आओरके बटेदारी लैत छियै तऽ ओहिमे ट्रेक्टर गेल जऽन मिलल जऽन लेलक डेढ़ सए टाका रोज खेतीमे घाटा लागि जाइत छै ट्रैक्टर नहि छै कादो नहि होइत छै सरिआ कऽ नहि होइत छै किसान लोक की कए सकतै एकर उपाय कोन छैकऽ किसानमे शक्ति रहतै ओतबे ने करबै जऽन बढ़ि गेलै मजदूर बढ़ि गेलै उपजा नहि धरैत छै घाटा लाइग जाइत छै केना लोक की कए सकतै कोइ व्यवस्थे नहि होइत छै की करबै कऽ अपनासँ कतेक कए सकबै कऽ जितने शक्ति उतने ने कए सकबै गहूँम भेल धान भेल मूङ्ग भेल मझ लोक बाप बाप कयलक उपजेबे नहि कयल सरिआ कऽ ओकर उपाय कोन हेतै उपायके तऽ कोनो मायने नहि छै ट्रैक्टरवला लोकके तऽ आब हरवला खेती छुटिए गेलै ट्रैक्टरसँ करबैत छै जऽन लेलक जलखै दियौ कलौ दियौ पान सुपारी से मङ्गैत छै खैनी दियौ जलखै दियौ दस बजे गेल बा चारि बजे आयल दसो धूर नहि रोपलक एनामे आब की बताए सकैत छी